انٹرنیٹ اور ذاتی یعنی آمنے سامنے دونوں طرح کی بینکنگ میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں اور دونوں کے کچھ اچھے پہلو ہیں لیکن میرے لیے آن لائن بینکنگ سب سے زیادہ اہم ہے اور میں اس آن لائن بینکنگ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں کیوںکہ آن لائن بینکنگ میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ ہے وقت کی بچت اور ہر وہ انسان جو اپنی زندگی میں بہت مصروف رہتا ہے اس کو وقت کی بچت کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے اور اسی لیے میں آن لائن بینکنگ کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اور یہ زیادہ محفوظ بھی ہوتا ہے بینک جانے میں کئی خطرات ہیں